हेल' अ नोंसिनाव आङो बेग अरदार खालामदोंमोन ओमफाय दा बे नोंसिनि बेग अरदार खालामनाया हाय आंना मानि मोजां फैयाखै आरो ना फ्रदाकया हाय बेगया हाय मानि आङो नोंसिनाव फिंक कालारखौसो खालामदों मोन दा मानि कालारानो एकदम एसे फुदलालासो आरो ना मोजां नङा आरोबाव माबायाबो सेनाबो गावनायसो मोननैयानो बेजों लोगोसे आरो माबायाबो जायनाखि देलिबारियाव माबा खालामदोंमोन फेकिं खालामना हरदों फेकिंयाबो एकदम मानि फुर थार आरो ना मोजां नङा आरो

मानि मोजां फैयाखै आरो ना नोंसिनाव बे बेग अरदार खालामनाया हाय